ایک بار میرا اتفاق گاؤں میں جانے کا ہوا وہاں ہمارے کزن رہتے ہیں تو ہم لوگ شکار کے لیے گئے اور اتفاق سے ہمارے ہاتھ ایک بڑی مچھلی لگی جس کو پکڑنے میں بڑا مزہ آیا وہ اپنا تجربہ ہم نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا